ذائقہ دربار سے بول رہے ہیں جی آپ کے یہاں کون کون سی ڈش مشہور ہیں اچھا اچھا تو ایک کام کریے ایک حیدرآبادی بریانی اور ایک شاورما اور چار سیکھ کباب اور میٹھے میں کیا ہے آپ کے یہاں تو آدھا کلو رسگلے کر دیجیے جی اور

تو ایک کام کریے یہ جو ہے دومیرا روڈ اونچی مسجد گھیر سیف الدین خاں میں بھجوا دیجیے جی میرا نمبر ہے